ہاں کیوں نہیں میرے پاس جو ہے ایک ایک بچی ایک نیبر تھی جس کا نام تھا ثنا وہ میری بیسٹی تھی اس کے بعد جو ہے اور ایک سمرین بلگت تھی وہ سمرین بھی میری نیبر تھی ہم لوگ بچپن میں اچھا کافی مل جل کے رہتے تھے اور ایک ایک بوائے تھا ایک بچہ تھا اس کا نام تھا مجیب وہ میرے سے سینئر تھا لیکن ہم لوگ اچھا مل جل کر کھیلا کرتے تھے کبڈی کھوکھو یہ گیمس وغیرہ کھیلتے تھے اور اور ایک اور دو دوست بھی تھے ان لوگوں کا نام تھا ہاشم اور یہ لوگ بھی میرے اچھے بیسٹ فرینڈس تھے ہم لوگ بہت زیادہ مل جل کے رہتے تھے بچپن میں